اچھی ایک آیت ہے بہت کامن ہے جس سے سب پڑھ کے سب اسٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میرے کو یاد ہے سب پڑھتے ہیں میرے گھر سے سب کوئی ہر کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اس کا وہ آیت ہے بسم الله الرحمٰن الرحيم بہت کامن لائن ہے سارے مسلمان اسے پڑھتے ہیں اور اس سے اپنی کام اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم اس لائن کو پڑھ کے کچھ کام اسٹارٹ کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی ایسا کام جیسے کوئی پیپر دے رہا ہو یا پھر ہم کھانا بنا رہے ہوں یا پھر ہم کھانا کھا رہے ہوں تو بسم الله وعلیٰ بركة الله ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارا کام آسان رہتا ہے اور پھر غلطی نہیں ہوتی ہے یہ سورتیں مجھے بہت سوری اس لائن پہ مجھے بہت یقین ہے کیونکہ ایک تو بہت کامن لائن ہے ہر مسلمان بولتا ہے اور اس سے ہمارے مسلمان ہر مسلمان بولتا ہے اور یہ مذہبی کتاب کی پہلی لائن ہے جس سے ہم ہر ایک چیز پڑھنے سے پہلے بھی اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے بھی ہم بسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھتے ہیں اور وہ ہمیں جلدی یاد ہوتی ہے اور میرا بہت ہی یقین ہے اس لائن پہ